इस्कूलक बाद साँझक ट्यूशन जे होइत छै ओ एहन जरुरी नहि हेबाक चाही अगर इस्कूलमे ओहि तरहकेँ शिक्षा प्रदान कयल जाय तऽ अगर आइकाल्हि सरकारी इस्कूल जे छै ओहिमे ओहि तरहकेँ शिक्षा उपलब्ध नहि छै बच्चा इस्कूल जाय छै बट इस्कूलमे नहि तऽ ओहन तरहकेँ शिक्षक छै ना ही ओहन तरहकेँ पढ़ाई भऽ रहल छै जेके वावजुद जे छै घरके जे गार्जियन छै ओ अपन बच्चाकेँ प्राइवेट ट्यूशन या साँझक ट्यूशनमे पढ़ेनाइ जरुरी समझै छै आओर जरुरी छै ट्यूशनमे जे शिक्षक रहय छै ओ इस्कूलेके रहय छै बट ओ अपन प्राइवेट ट्यूशनमऽ किछु अलग बेहतरीन पढ़ाबय छथिन ओ इस्कूलमऽ ओहि तरहकेँ शिक्षा प्रदान नहि करय छथिन प्राइवेट ट्यूशनमे जे जरुरी छै हर तरहकेँ सब्जेक्टक जरुरी छै हर तरहकेँ सब्जेक्टके अलग अलग ट्यूशन होइ छै ओहिमे अगर मानि लिअ अहाँ एक ही घण्टा पढ़य छी ट्यूशनमे तऽ ओ एक घंटा एक सब्जेक्टके लिए स्पेशल रहय छै ओ सब्जेक्टके बारेमे अहाँ भरपूर जानकारी लऽ सकय छियै प्राइवेट ट्यूशनमऽ अलग अलग ट्यूशन होय छै मैथके हिन्दीके इंग्लिशके हर ट्यूशनमे एक एक घंटा बच्चा जाके पढ़य छथिन लेकिन वएह शिक्षा जे छै अहाँकऽ इस्कूलमे उपलब्ध नहि होइत छै इस्कूलमे जाइके बाद अहाँकेँ शिक्षक नहि ओतए शिक्षकके जानकारी छै जे बच्चाकेँ ओतए जानकारी दय सकै आइकाल्हिके शिक्षक जे छै ओ बस सरकारके एहन एहन लीला छै सरकारके एहन छै अहाँकऽ सपोर्ट जे नहि पढ़ल छथिन जेकरा नहि छै जानकारी ओहो शिक्षक बनि जाइ छथिन आइके डेटमे शिक्षक ओहन होना चाही जे जेकरा भरपूर ज्ञान होना चाही हर सब्जेक्टके बारेमऽ अच्छा जानकारी होना चाही ताकि बच्चाकेँ या कोनो गार्जियनकेँ प्राइवेट ट्यूशनके जरुरी नहि पड़ै या साँझुक ट्यूशनके जरुरी नहि पड़ै तऽ साँझक ट्यूशनके खतम करैके लेल अहाँकेँ इस्कूलके शिक्षा अर्थव्यवस्थाके आओर बेहतरीन करऽ पड़त